ہندوستان کا کھانا بہت ہی لذیذ رنگین اور مختلف ذائقوں سے بھرپور ہوتا ہے ہر ریاست کا اپنا ایک خاص ذائقہ اور کھانے کا انداز ہوتا ہے یہاں کے کھانوں میں مسالوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جو کھانے کو نہ صرف مزیدار بناتے ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتے ہیں ہندوستانی کھانوں کی خاصیت مصالحے دار اور خوشبودار سبزی خور ویجیٹیرین اور گوشت خور نان ویجیٹیرین دونوں قسمیں ہر علاقے کا اپنا ذائقہ جیسے جنوب میں ڈوسا اڈلی سانبھر اور شمال میں پراٹھے راجما چنے اور بریانی